हॅलो आ तुगे शॉप आसा भाजयेचें शॉप आं हावटी बेणे कशे ते सोळ सतरा म्हणल्यार बेणे बेणे बी मिन आसतले तुगेले मागीर मेळट्ले बी बीन आं बरें बरें आं ना आनी आतां न्ही जा म्हणटा रे आ आं मागीर कशें जाय आशिल्लें म्हाका थोडे जाय आं थोडे म्हळ्या शंबराच्यो म्हणल्यार हय शंबरांचे पुरो म्हाका ह आनी आनी किदें आसा म्हणलें तें म्हाका गोसाळें बी किदें आसा म्हणी आं गोसाळी न्हू आंं आ बेणी बी न्हू आनी गोसाळी कशी दिल्या तर गोसाळी बीन अंयशी रुपया चाळीस रुपया एक पडले चाळीस रुपया एक पडलें तर बरें म्हारग मार तुगे बरें म्हारग मार तुगे रे आं आनी आमी त्यो भाजी दुकानार बीन सक घेवन येता रे मात्शी सवाय मेळटा

गावची म्हटल्यार भाजी सगलीं एकूच न्ही रे मागीर आ आ ती म्हाका खबर आसा ती म्हाजी हे आमी न्हू इंजेक्शन बीन मारून बीन मात्शी करता मेरे तें मात्शी जुन मेन घातले ते आमकां खबर आहा पूण गांवठी म्हणल्यार गांवठी येची हाडटा बरें रे कशी म्हटल्यार भेणे कशें म्हणलें तें शंबरां अठरा हांव कासवरीच्यान उलयतां आ मि मिर्चीन मिरचेन म्हणल्यार बरो वचपाक मागीर ट्रान्सपोर्टा म्हणल्यार तेगेले चड जाले मरे आ बरें बरें तर बरें तर बरें